یہ ایک نہایت اہم سوال ہے کیونکہ زمین کی شکل اور مٹی کی خصوصیات کسی بھی علاقے کی معاشرتی اقتصادی زرعی اور ثقافتی زندگی پر گہرا اثر ڈالتی ہے آیں اس کے اثرات کو مختلف زاویوں سے اردو میں دیکھتے ہیں میدانی علاقے جیسے پنجاب یا گنگا کے میدان ہموار ہوتے ہیں اور وہاں زر زرخیز مٹی ہوتی ہے اس لیے کاشتکاری آسان ہوتی ہے پہاڑی علاقوں جیسے ہمالیہ یا بلوچستان میں زمین ڈھلان ڈھلان ڈھلان پر ہوتی ہے اس لیے سیڑھی نما کھیت اپنانے پڑتے ہیں جو محنت طلب ہوتے ہیں